तव्हां नियमित रुप सां बगीचे जो रखि रखाव कंदा आहियो त उन में तव्हां खे उन बगीचे जी देखभाल लाइ निराई पतवार हटाइण ऐं खाध विझण लाइ जैविक खाध तयारु करणु खपे जंहिं सां सुठी खाध जी पहचान करे सघूं बगीचे सीमा ते जाली ऐं काटेदार पौधा लॻाइणु घुरिजे ऐं पंहिंजे बगीचे खे नियमित रूप सां साफ़ु रखणु घुरिजे बगीचे में फल ऐं गुल लॻाइणु जे बैदि बि उन जी देखभाल करणु घुरिजे